ہیلو ہاں اولا ڈرائیور جی آپ کو دس بجے آنے بولے تھے ابھی تک ابھی تک آپ آئے نہیں ہیں

آپ لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی کر رہے تھے ابھی آپ ایک کام کرے آپ اپنا رائڈ نا کینسل کر لیں سر جی ہمیں آپ کی ٹیکسی سے نہیں جانا ہے

ٹریفک تھی تو آپ آپ ٹائم مینٹین کرکے آنا تھا نہ سر ابھی تک آپ آل ریڈی دیکھیے مجھے دس بجے نکلنے تھے آپ ساڑھے دس بجا ساڑے دس بج گئی ہے ابھی تک آپ آئے نہیں ہیں جی پلیز میری رائڈ کینسل کردیں میں دوسری دوسری ٹیکسی کر لیتا ہوں سر کیا سر پانچ منٹ سر سوری سر آپ لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی پانچ منٹ بول کے میرا ایک گھنٹہ ٹائم ویٹ کر دیا تھا سر جی جی نیکسٹ ٹائم سے نہیں ہوگا سر باکل اوکے اوکے کم پانچ منٹ کے اندر آ جاؤ آپ اوکے اس بار اگر لیٹ ہوا تو نیکسٹ ٹائم سے آپ کو ریٹنگ گندہ دے دوں گا ٹھیک ہے اوکے آ جاؤ جلدی آپ